केना केना सोना दै छियै केना भरी छै केना भरी छै नब्बे हजार आइ अभी साठिये चलै छै हूँ बिस्कुटिया हूँ हॉलमार्क

साठि लगाए दियै राखि लेब एक भरी साठि नहि देबै

एक भरी लै के छै बनैबै मङ्गलसूत्र बनैबै अठन्नी भैरि

टीका बनबै के छी मङ्गल मङ्गलसूत्र जितिया बनेबै हँ पॉँच हजार छोड़ि देबै सब मिलाएके कतेक लगतै ओहिमे बना मङ्गलसूत्र बनबैके छै एगो टीका बनबैके छै

छओ आना जितियाके होइ गेलै हूँ तीन गो हूँ सब मिलाएके तब कतेक होतै

चारि आना हूँ झुमका एक आठ आना हँ मङ्गलसूत्र अठन्नी भरि दू भरि होइ सब मिलाएके कतेक दाम ठीके छै आ आबै छौ दो दोकान पर तब बात होतै